ہاں تو سر تو ٹریگر پوائنٹ مساج سے بول رہے ہیں میری بات ہو رہی ہے کیا میں مجھے بوڈی کا مساج کروانا ہے کیا آپ کے یہاں ہو جائے گا ہو جا کل کتنے بجے آنا ہے او تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے او ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ او اس سے کم ٹائم نہیں لگتا ہے او او تو کل چار بجے آ جانا ہے نا او تو کتنا روپیہ لگتا ہے دو ہزار نہیں دو ہزار بہت ہے رقم اس سے کم کیا جائے نہیں میم تب سنے ہیں بہت فیمس ہے نہیں او تو کیا اچھے سے مساج ہو جاتی ہے او مگر کچھ تو کم تو ہی کرنا ہی پڑے گا اسی لیے نہیں ہم دو ہزار میں تو نہیں تو کچھ تو میم کم کرنا ہی پڑے گا ہم پندرہ سو روپیہ دیں گے کرنے کا نہیں ہم تو پندرہ ہی سو دیں گے اسی لیے کہ ہم کو اتنی رقم دو ہزار نہیں ہے جو دے سکتے ہیں ہاں مگر پندرہ سو میں اچھے سے مساج کرنا ہے ہاں اوکے